हलो होटल स्व स्वाती अॼु मुंहिंजो जनमु ॾींहुं आहे मां स्विगीअ में ऑडर ॾिनो आहे त मुंहिंजे घर चालीह खां पंजाह महिमान अचिणा आहिनि त रोटीअ लाइ दालि चांवरु उंधियो फुल्को रूमाल रोटी ॼमू कटलेस ॿारनि लाइ इडली डोसा मेंदू वडा ऐं ॿियूं ॿियूं जेकी बि शयूं तव्हांखे ऑडर ॾिनो आहे हुन जो घणे में पेमेंट थींदो ऐं तव्हांजे होटल तरफ़ां मूंखे घणे में घणो वधि में वधि डिस्काउंट एमाउंट ॾिनो वेंदो त उहो डिस्काउंट एमाउंट कटे करे बाक़ी जी रक़म मां जल जल्द में जल्द तव्हांजे एकाउंट में जमा कराया